गेलेनाया सिगां गामियारि गेलेनायाव सिगां गेलेयोमोन गिला गेलेनाय बाथा गेलेनाय काबादि ओमफ्राय गर गेलेनाय सिगांनि दिनाव बेफोरबायदि गामियारि ओनसोलाव बेफोरबायदि खेलाखौ गेलेनाय जायोमोन जेनेबा जोङो रंजानो थाखाय रंजानो थाखाय गेलेयोमोन सिगांनि दिनाव नाथाय दानि दिनाव जों गेलेयो फुटबलबो गेलेयो भलिबल गेलेयो खारनाय बारनाय खारनाय बारनाय खारनाय बारनायजों लोगोसे क्रिकेटबो गेलेयो हकि गेलेयो दा आरो दानि दिनाव आरो गेलेनायजों लोगोसेनो मोनसे गेलेग्राफोरा मोनसे थांखि लानानै गेलेयो जेनेबा आङो खारनायावनो आङो खारनो हायोब्ला मोजां खारनो हायोब्ला मोजां गेलेनो हायोब्ला इयुनावहाय आंहा मोनसे फिउचारआव माबा मोनसे जानायनि सुबिदा थायो बिदि साननानै दानि जुगनि गेलेग्रा सुबुंफोरा गोसो होनानै गेलेयो आरो जायहा इन्टारेस्टेड बिसोरो गावबागाव गावबागाव लुगैनायाव जेरै खारनायाव सोरबा खारनायाव सोरबा फुटबल गेलेनायाव इन्टारेस्ट थायो जोंनि बर' हारिआबो हारिआवबो सानैसो बक्सिं गेलेनानैबो साख्रि मोननाय दं बिदिनो बिसोरखौ नुनानै आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरा जौगानाय फैदों आरो गेलेनायाव इन्टारेस्ट जानानै फैदों